तव्हां ट्रावल एजेंसी मां था ॻाल्हायो जी त असांखे इते असां ॿाहिरि अने हा पर तव्हां दिल्लीअ मां हिते असांखे जूनागढ़ घुमणु अचिणो आहे

असां इन हफ़्ते में शनि रवि शुक्र शनि रवि टे ॾींहं असांखे अचण जो प्रोग्राम थिए थो त तव्हां कहिड़े हिसाब सां टिकट बुक कराए ॾींदव अने अहिड़ो सभु उते छा छा आहे उहो थोरी डिटेल्स ॾिजो त असांजी फुल फैमिली हा हा ॿुधायो ॿुधायो हा त मां तव्हांखे उहे थी ॿुधायां की असां अठ ॼणा आहियूं त असांखे उते घुमण करण लाइ स्पेशल कार खपे अठ ॼणनि जे लाइ भले सुठी कोई खपे पैसे जो वांदो कान्हे तव्हां सुठी बुक कराइ रखजो कार असांखे सुविधा खपे सुठी हा टे ॿार आहिनि ऐं पंज वॾा भाती आहिनि माना अठ ॼणनि जे लाइ सठि हज़ार न हा वांदो न ॿियो सभु सुठी सुठी जॻहियुनि घुमाइजो अने सुठी सुठे हंधि रहण जी व्यवस्था कजो त असांजो डन सम्झो अचण जो हा हा भले वांदो न हा त असां तव्हांखे लॻंदासीं शुक्र ॾींहुं राति ताईं असां उते अची वेंदासीं हा भले हा भले जय झूलेलाल